माछ मारिके अनलकै तकरा की केलियै बनेलियै धोअलियै धोइके फेर ओकरा तेल देलियै तेल ढ़ीपलै तब ओकरा तरलिये जब तरल भए गेलै तऽ मसल्ला पिसलिये मसल्ला पीसल भए गेलै तऽ प्याज कटलियै प्याज कटल भए गेलै तऽ तेलमेके डाललियै तेलमे ओकरा डालि प्याज पाकि गेलै तऽ मसल्ला देलियै मसल्ला देलियै तऽ मसल्ला खूबके भुजाइत भुजाइत लाल भए गेलै तऽ पानि हल्का देलियै हल्का पानि दएके फेरसँ भुजलियै फेर पानि दऽके भुजैत मसल्ला गम गम करै छै मसल्ला तऽ ओकरा फेर मछली देलियै फेर मछली दएके फ्राइसँ बनेलियै फ्राइके बाद फेर पानि डाललियै जितना खाइ छियै उतना पानि देलियै फेर पानि सुखलै सूखि गेलै फ्राइ कऽ देलियै सब्जी भए गेलै तब खाली बर्तन धोइके लाबलियै धियापुताके कहलियै खो सभ धियापुता एलै खायलेल कहलकै मम्मी खायले दे मम्मी खायले दे मम्मी इसकुल जेबै इसकुल जेबै इसकुल जेबै मम्मी खायले दे तऽ थोड़ा थोड़ा सभके देलिये एक पीस दू पीस तीन पीस एनाके देलिये सब्जी सभ खाके चलि गेलै इसकुल आओर जे साग सब्जी रहलै सब्जीके झाँपि तोपिके रखि देलियै हमहुँ गेलियै नहबे ले नहाके अयलियै पूजा पाठ केलियै हमहुँ गेलियै खायले फेर खायके फेर सब्जीके झाँपि तोपिके फेर सब्जीके राखि देलियै जब खायल पीयल भए गेलै तऽ चलि गेलियै थोड़ासँ काम करैले काम करल भए गेल तऽ जाके सुति रहलियै